जों ना हमनो मोजां मोनो दैयाव थांनानै जोङो नाखौ फुङावनो थांनानै जोङो नाखौ दै गिदिरब्ला जेखायजों गुरो नाया मानसिया जेन'बा नाखौ लायनो जोबोर मोजां मोनखायो नानि लबानो आलादाखा नानि मेहेरगोनां माबायानो आलादा ना होनानै माबाथाय मानसिया नायाव थांबाथाय आरो जेबो आलादा माबा मोनसे खामानि मावनांगौबाबो गोसोखांखाया ना लायबाय फैबाय ना लायनानै नोङो नाखौ जों माजों माजों हमो जों नाया नाखौ जोङो जेखायजों हमो सेनजों सायो आरो दै एसे गोथौबा जों नाखौ गुरो ओमफ्राय दै एसे फिसाब्ला जों नाखौ जों आखायजोंबाबो हमनानै लाबोयो बा थेनानै सारनानै जों आखायजों गोग्रोमनानै हमनानै लाबोयो दा जों आं नाखौथ' बिरात लायनो मोजां मोनखायो आङो गोदोनिफ्रायनो जोंहा आरो बर'आव ना लायनायनि गोदोनिफ्रायनो आगजु मोनसे दंखायो बेनो जाहैबाय जोंना सेन सेन सानाय सेन सानानै जोङो नाखौ लायो हौवाफ्रा सेन सानो हायो आरो खेवालि जे सारो जे सारनानै नाखौ बिरात मोनो ना मोजां मोजां मोनो जेजों ना सारनायानो मोजां थायो थाजाबो थायो दोन्नानै जानायावबो मोजां जायो ओमफ्राय जोङो जे फासि जे सानानै दै गोथौयावबो हाबनानै फासि जेखौ सानानै बेजोंबो जोङो नाखौ लायनो हायो अनेक रोखोमनि जों नाखौ लायो गुरनाय हिन्जावफ्राथ' गुरनो मोजां मोनखायो नाखौ जै थांबाय फुङावनो थांनानै गुरनानै बिरात गोबाव गुरगोन आरो जोङो नाखौ मोनोब्ला न'आव फैफिननो गोसो जाया थाब एसेबो न'आव फैनो गोसो जाया ना मोनब्लाथाय न'ना मा जेबो मोनसेबो गोसोखांखाया आरो नोङो जों दिनै लायोबा आरो दा गाबोन्नो थांफिन्नो लुगैबावगोन आरो थांखागोनखा नों ना मोनबाय बलिते बेहाय जेराव ना दं बाव ज' ज' थांनानैबाबो लायखायो बेफोर जोङो नाखौ मोजां मोनो गुरनो मोजां मोनो जानायावबो मोजां गुरनानै लायनायावबो मोजां जेजों फासिजों आरो गोदोनि खबाय थारा लालायलायनानै नाखौ लायो सारनानै सेन सायो बे दै जिरि जिरियाव आलि खोथेनानै सेन सायो सेनजोंबो नाखौ बिरात मोनखायो आराम गन ओरै खिथुयावबो सिगाङावबो गन थुखथानानै ओमफ्राय सेनखौ सानानै सेन सानायनि माबायावहाय सायावहाय जोङो हाग्रा फिसा फिसा होलायलायनांगौ सेन सानानै ओमफ्राय बेहाय नाया बिरात ना मोनबोयो आरो बे बुस्थुजों सेनजों दै अखा हानायफ्राव अखा जब जब जब हायोब्ला बिदिनो आलि बार मानखोनानै दैखौ गलांनाय एबा ओरै फुख्रि दै सेरफोरजों बोहैनायाव जों सेनखौ सायो आरो मुसारि साथेनानै मुसारिजों लायो मुसारिजोंथ' नाया जेरै ना मुसारियाबो गिदिर नाखौबो जोङो बेबायदिनो मोनो नायाबो बुर्जा मोनो आरो खनसेयैनो बिदिनो सेरफा गाहाम गाखोयो आरो ओरै जाम्फै जाम्फै साथेबोयो जोङो जे माबा लानानै मुसारि लानानै बुर्जा मोनो नाया सारनो हायोबानो जेसेनो नोङो सारनो हायो एसेनो बुर्जा मोनो बोनायावबो मुसारि साथेनायावबो नाखौ बुर्जा मोनखायो नों जोंनि सानसे लायदावबाथाय आरो गाबोनबो लायनो लुगैखायो नाखौ सेन सानानै एबा मुसारि सानानै लायखायो हौवाफ्रा जेजों लायबाय हिन्जावफ्रा जेखायजों गुरगोन ओमफ्राय आखायजों गोग्रोमगोन नाखौ जोङो जेरैबाबो जों माबा मोनसे खालायनानैबाबो जों नाखौ लायनो मोजां मोनो आरो बिदिनो बयबो थांखायो ना लायनोथ' जानाय नायाबो लायनानै जोङो ओंख्रि सङो जायो दा बेफोर खामानिखौनो जों हिन्जावफ्रा बांसिन मोजां मोनो हिन्जावफोरनि खामानियानो मोजां मोननायानो ना लायनायाव गुरनाय गुरनानै जोङो जेखायजों गुरनानै नाखौ जेरैखि जाया जों थोजासिम बोखांनानै लानानै फैयो आरो दिनै लायोबा गाबोनबो लायफिननो लुगैयो नानि माबायानो आलादाखा ना ना होनबाथाय नोङो मिथिखा बयबो गोसोआनो एवथुखांखायो लायनो लायनो गोसो जाबाय थायो लायनो लायनो लुगैबाय थायो जेरैबाबो नोङो सारबाबो बेबायदिनो सारग्रायाबो जेरैबाबो दिनैबो सारहैगोन आरो नै दा थां दसे थानानै न'आव थांनानै गोसोखांहैफिनगोन दानो नै एसे थांनानै सारहैबानो एसे मोनबोबावलायगोन बेबायदि साननाय थायो मानसिनाव बिदिनो एसे एसे बारायलांबाय थायो आरो लबआ मानसिनि लब नाखौथ मानसिया बयबो लबखानालाय बिदिनो दिनै एसे गोमोन एसे सामफ्रामबो एसेखौनो नों बेखौ गोसखांनानै नों लायनो लुगैखागोन नाखौ दा बिदिनो बिरात जों ना लायनो मोजां मोनो आरो जों गामिआव थाग्रा गामियारि मानसि जोङो जों नाखौ लायनो मोजां मोनो जों जेखायजों गुरनानै लायो आरो बेनो